हाँ मैं अपनी बाइक ट्रिप के दौरान अपने ग्रुप के साथ जाता हूँ तो सबसे पहले मैं अपने ग्रुप के सभी लोगों को देखता हूँ कि सब लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं कि नहीं और पूर्ण से तैयार होने के बाद हम लोग एक किसी क्षेत्र पर आपस में मिलते हैं फिर वहाँ से अपनी बाइक की ट्रिप स्टार्ट करते हैं बाइक ट्रिप के दौरान में अपनी अ आवश्यक चीजों को ध्यान रखता हूँ जैसे की मैं यदि ठंडे क्षेत्र में घूमने जा रहा हूँ ट्रिप पर जा रहा हूँ बाइक से तो अपने पास में देखता हूँ की मेरे पास जैकेट है मफ़लर है कैप्स है और सॉक्स वगैरह हैं कि नहीं मोजे वगैरह हैं कि नहीं तो यह सब मैं पहले देखता हूँ और फिर उसके बाद मैं अपनी बाइक की ट्रिप को स्टार्ट करता हूँ और इसके अलावा में अपनी जो खास चीजों मैं देखता हूँ की मैं अपने साथ कुछ अ दवाइयां ले आता हूँ जो नॉर्मल तौर पर यूज़ की जाती हैं सर्दी खांसी वगैरह की जो दवाइयां होती है उनको खासतौर पर रखता हूँ अपने पास और कुछ सूखी सामग्री खाने योग्य होती हैं जिनको पकाना नहीं पड़ता उनको साथ में रखता हूँ ताकि लंबी यह दूरी के दौरान उनको बीच में रुक के खाया जा सके तो इन सब खास चीजों को चेक करके जरूर रखता हूँ तो इस तरीके से मैं अपनी बाइक ट्रिप को संपन्न करता हूँ